आंथ' बिराद जाबाय आरो बिदिया फार्स्ट टाइम जेब्ला आं गेलेजेनो गेलेयै गेलेयै गेलेनानै फुटबल गेलेदोंमोन आरोना आं ओमफ्राय बिदिनो गेलेफुनाय समावनो आंनाव ओरैबायदि उदै साबाय आरो ना उदै सानानै ओरैबायदि साबाय आरो एखदमबारि आं बिदिनो सानायखौ लानानैबाबो गेलेथाबबाय थाथारबाय आरो ना ओमफ्राय गेलेलाङै गेलेलाङै लासै लासैनो एसे कन्ट्रल थाहैबाय आरो आं कन्ट्रल लाबाय सानायखौ लानानैबाबो आं कन्ट्रल खालामनानै गेलेबाय मानोना आं आंना टारगेदा जाबाय आंनि एमया जाबाय आं माबोरै बिसोरखौ फेजेननो माबोरै बिसोरखौ आंनि गाहायाव दोननो बेखौ साननानै आङो सानायखौ लानानैबाबो एकदमबारि गेलेथारबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो गेलेलाङै गेलेलाङै उनाव कन्ट्रल खालामनानै सानायाबो एसे खमायलांबाय आरो ना एकदमबारि एकदमबारि गोसोखौनो सोलायहोलायबाय आरो ना आं आंनि थारगेदानो आंनि एमयानो बेसोरनि टिम खौ माबोरै फेजेननो आंनि थांखिया आरो कन्ट्रल मानसिनाव कन्ट्रल थानांगोन कन्ट्रल थाबासो नों साकसेस जाहैनो हागोन आरो ना फार्स्ट टाइम नों जेब्ला गेलेयो अब्ला नों जेरै साइकेल सालायो अब्ला नों खस्ट' मोनगोन लासै नो नों रोङा रोङा लासै लासै एखमबा गोलैगोन एखमबा अबावबा हाबब्राफ्रांगोन नोङो फार्स्ट टाइम नों जा खामानि मावो बेयाव खस्ट' मोनथार खागोन आरो ना ओमफ्राय बिदिनो लासै लासै मावलाङै मावलाङै नोङो कन्ट्रल गोलैनानैबाबो जेनोबा नों साइकेल सालायबाय नों गोलैनानैबाबो ओहो आं नाजाथारगोन गोलैबाबो आं सालायथारगोन होननानै बिदि कन्ट्रल खालामनानै खामानिखौ मावबासो साकसेस जागोन आरो नोंथाङाबो बिदि जाबाय जानो हागौ आंथ' अनेख बार जाबाय आरो ना होनबाबो आं कन्ट्रल थानानै बिदि खामानिखौ साकसेस खालामलांबाय आरो ना कन्ट्रल जेब्लाबो कन्ट्रल थानांगौ मानसिनाव आरो आं दाखालिसो बेदमिन्टन गेलेदोंमोन आरो ना फार्स्ट टाइम गेलेदोंमोन फार्स्ट टाइम जोनोमाव खनसे गेलेबाय आङो गेलेबाय बुबाबो जाया बुबाबो जाया माबायावनो नांथारा आरो ना ओमफ्राय बिदिनो गेलेलांबाय थाबाय आङो ओमफ्राय एखदमबारि गेलेयै गेलेयै उदैसो सालायबाय आरो आंना उदै ओमफ्राय आथिं आखाय एसे रुबायला जोबलायबाय आरो ना होमबाबो आं ट्राइ खालामथारबाय आरो ना नाजानाय थांखिसिम सहैथारनो नाजाबाय आङो ओमफ्राय गेलेलाङै गेलेलाङै बिदिनो एसे रोंहांबाय आरोना आं एसे रोङै रोङै आरो आंना एकसाइटेट गोसोया एकदमबारे मानिथारला आं रोंथारनो लुबैथारबाय बिदिनो ओमफ्राय गेलथाब गेलथाबथारबाय आं सानाय सुनायखौ लानानैबाबो ओमफ्राय बिदिनो आं गेलेलांनो रोंहैबाय आरो साकसेस जाहैबाय आङो गेलेनायाव माबोरै गेलेनांगौ माबोरै बुबा माबोरै आवद थाङो माबोरै ओरै बुबा दावनाव खोलैनो हागोन माबोरै प्रटेक खालामनो हाया लासेनो थागोन आंनि एगेनस्ट टिम या ओमफ्राय बिदिनो आं उनाव साकसेस जाहैबाय आरो गेलेनायाव